मछली पकड़ने के संबंधित पर्यावरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जब हम मछली पकड़ने लोग जाते हैं तो उसमें मछली पकड़ने के जाल में कीड़े मकोड़े फेंक देते हैं जिससे वो पानी में जाके जल प्रदूषण करते हैं और बहुत सारे मछलियाँ अगर मर जाती हैं तो उसी पानी में फेंक देते हैं जिससे जल प्रदूषण का खतरा बहुत बढ़ जाता है इस हम मछली पकड़ने हुए के सम्बंधित में बहुत ही चिंतित हैं इसे कम कर देना चाहिए